ہندوستان میں ہر طرح کا کھانا کھایا جاتا ہے اور یہاں کا کھانا سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے روزمرہ کے زندگی میں لوگوں کو جو کھانے پسند ہیں وہ ہیں ویج بھی جیسے آلو مٹر مٹر پنیر اور ویج بریانی پکوڑا دہی بڑے وغیرہ وغیرہ یہاں پر استعمال ہونے والے مسالے ہیں ایوریسٹ مسالے گولڈی مسالے شان دہلی مسالے ایم ڈی ایچ کے مسالے اور چوما چاٹ وغیرہ بہت مشہور ہیں